आंनि मेइन बाइक सालायनाय जाहोना बेनो आं थांलाय फैलाय हान्थिनायाव माने उसुबिदामोन ओंखायनो आं माने बाइकजों थांलाय फैलाय खालायोमोन गारि गरा मोनामोन साइखेलाबो माने साइखेलजोंबो गोजानद्राय जायोमोन ओंखायनो बाइकजों माने थांलाय फैलाय खालामोमोन साइखेलजोंब्ला थांनायावनो थांनायावनो लेट जायो फैनायावबो आरो लेट जायो मेङो सालायनो गोजान लामा माब्लाबा पानचार जायो साइखेलाबो ओंखायनो बाइकजोंब्ला थांलाय फैलाय खालामनो माने उसुबिदा मेंनाय मानाय गैया जायो मेइन माने आं आगोलाव बेलेगाव गारि सालायहैदोंमोन बेयाव माने थांलाय फैलाय बहुद उसुबिदा जायोमोन आहा साइखेलजों थांब्ला समा टाइम मथे सहैया बिदिनो टाइम मथे हराव सफैयो ओंखायनो बाइक मेइन माने बाइकनि बाइक लानानै जाहोना बेनो आरो गोबाव माने सम लायो उसुबिदा जायो आरो आं जेला माने बङाइआव थाङो बङाइआव थांनाय समाव ओरैबादि माने हान्थिलांबाय पानचार जाबाय खनसे पानचार जानानै मारिबाय मारिनानै मोजां जाबाय ओमफ्राय थांबाय थांनानै आरो फैनाय समाव आरो लाइथ ना माबा मोनसे गाज्रि जालायबाय गाज्रि जानानै लाइथ गोदान होबाय होनानै न' सफैबाय बिदिनो आं सालायनो माने बाइकखो मोजां मोनो मानोना बहुद खामानि होसोनो हायो बाइकनि खरस दं खिन्थु थाव बायदिसिना सोनाय एसे खरस दं आरो पेट्रल सोनांगौ

आं बाइकखो मोजां मोनो आरो सालायनो माने मोजां मोननाया बेनो बहुद माने सम होसोनो हायो दाख्लै थांबाय जेनेबा धेकियाजुलि धेकियाजुलिनिफ्राय थांबाय माजबाद माजबादनिफ्राय थांबाय उदालगुरि बेबायदि माने मोननै मोनथाम खामानि होसोनो हायो साइखेलजोंथ' जाया दा बे गोदोनि जुगाव साइखेलजों होसोयोमोन खिन्थु दानि जुगाव सम होसोनो हाया दाखालिबो बिबायदि माने बाइक गैयाब्ला आंनि खामानिया मोनथामाव मोनसेल' जागौमोन आरो धेकियाजुलि आव थांबाय ओमफ्राय बे धेकियाजुलिनि खामानियाल' जागौमोन ओंखायनो धेकियाजुलिनिफ्राय माजबाद थांबाय माजबादनिफ्राय उदालगुरि थांबाय दा मोनथामबो खामानिया साकसेस जाबाय आरो मोजां जाबाय ओंखायनो आं माने बाइकखौ आंनि थाखाय माने बिराद मोजां माने माबा होनना सानना लायो आरो जेनेबा जि गोसोबायदि खामानि होसोनो हायो गोसोबायदि माने जेरावनो थांनो होनो बेयावनो थांनो हायो आलासि फैब्रबब्ला जेनेबा माबा मोनसे लायब्रबनो हाबाय दखानफ्राव बा सोरबा लोमजायोब्ला मुलि लायब्रबनो हाबाय बा बहाबा सोरखौबा दोन माने स्टेसनसिम दोनलांनोब्ला बेखौ दोनलांब्रबनो हायो सोरबा साथ्र' साथ्रिफोरखौ गुवाहाटियाव थांनोब्ला बासफोर टाइम होसोनो हायो बेबायदि बहुद खामानि मावनो हायो ओंखायनो आं माने बाइकखौ लानाय जादों आरो